ہلو سر آپ فلپکارٹ کسٹمر کیئر سے بات کر رہے ہیں جی سر سر میں ایک لیپ ٹاپ خریدنا چاہ رہا ہوں تو میرے پاس ایک پرومو کوڈ ہے اور اس پر بیس پرسنٹ جو ہے وہ چھوٹ دکھا رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ایک لیپ ٹاپ لوں تو کیا میں جب وہ پرومو کوڈ بیس پرسنٹ پر چھوٹ دکھا رہا ہے اس کو میں یوز کروں گا تو مجھے کیش بیک ملے گا اوکے سر تو سر میں یوز کر رہا ہوں کیش بیک کتنا ملے گا اوکے سر تو میں ٹھیک ہے پھر وہ لیپ ٹاپ میں بک کر لے رہا ہوں